हॅलो हां कोण उलयता हां हय हय म्हाका फुलां जाय आसली स्पेशली हेचीं मोगरीची फुलां मेळटात किंवा हांगाचीं जीं स्पेशल अशीं फुलां आसात न्ही आबोलीं तसलीं म्हाका जाय आसलीं कसलीं आसा तुमचे कडेन हां हां अच्छा हां हां हां हा

अच्छा हां हां अच्छा हां हां न्ही पूण हीं जीं मोगरीची फुलां आसतात न्ही ती खास आमी देवीक हें करपा खातीर तेज्यो माळो वापरतात तर तश्यो तुमी हें करतात काय फुलांच दितात हा अच्छा हा हा पूण तीं एक सरटन इतले अमावंट ताका दिवंक जाय लयराई जात्रेक आमकां इतले फुलां ओपूंक जाय किंवा घालूंक जाय अशे जें आसता न्ही तें कशें कितें तुमकां खबर आसा ताच्या बद्दल तुमकां खबर आसा कितें आसा अच्छा आं हां हां अच्छा अच्छा अच्छा ओके ओके हां हां हां मागीर तीं थंयत घेतिल्ली बरीं काय हांगाच्यान करून व्हेल्ली बरी ओके ओके आं हां अच्छा आं हां हां ना तुमी आतां स्पेशली म्हटलें न्ही की फुलतकूच ताचो उपयोग ना किंवा फुलून फुल्लीं ती हें जाली म्हणून म्हणून विचारलें हांवें तुमकां अच्छा म्हणजे हांगाच्यान तुमी तशे तरेन करून दितले आं हां आनी ती एकशे आट हेजी म्हणजे एकूच दिवं जाय की आनी कितें कितलेंय कितलेशेच अशें अशें कितेंय आसता ताजें खास अशें

अच्छा आं तें जालें तें पण तितलेंच हें करता अच्छा हां हां हां आं आं हा हा अच्छा तुमी बुके बीन दवरतात भायलीं फुलां आसतात अच्छा ते मागीर तुमकां पयलीं ऑर्डर दिवची पडटा सांगचें पडटा अच्छा आं आं हां बरें हीं जर फुलां म्हाका जाय जाल्यार हांवें थंयच येवन ऑर्डर दिवं जाय की तुमी फोनार घेता ऑर्डर अच्छा ओके ओके तशें जाल्यार हांव तुमकां होच नंबर हाजेरूच तुमचो वोट्सअप आसा आं आं अच्छा बरें बरें तशें जाल्या हांव तुमकां कॉन्टेक्ट करता मागीर सांगता तुमकां मागीर आं आं थँक्यू थँक्यू